फूल हम लोग लगाते हैं फूलों से अनेक फायदे हैं फूल जैसे गेंदा है गुलाब है चमेली है रातरानी है ये सब फूल है फूल से कुछ पैसा भी उपार्जन भी हो जाता है और पूजा पाठ के काम में भी आता है उसके बाद फल में लीची है अमरुद है अमरूद आम है ये सब जो है सो खाने के काम भी आता है और मार्केट में बिकता भी है मार्केट में इसको मार्केट में बेचने के लिए जाना पड़ता है अब जैसे सब्जियां है सब्जी अनेक प्रकार की होते हैं जैसे परवल है बैंगन है घिया है उसके बाद कद्दू है सारे आइटम हैं उनको रह सब लोग ताजा खाने का आदि है किसानपुर के आदमी हैं उससे तो बहुत सारे फायदे हैं ताजा लाए तोड़कर खाएं परिवार में मिलकर और मार्केट में तोड़ते हैं तो मार्केट में भी जाता है वहाँ अनेक प्रकार के फायदे होते हैं जहाँ के वहाँ मार्केट में उसको बेचते हैं और अलग अलग टाइम पर अलग अलग सब्जियां उगाए जाते हैं जैसे कद्दू अभी फागुन में रोपते हैं घिया है वो भी फागुन में रोपाते है और बैंगन जो है वो ज्येष्ठ वैशाख के महीने में उगाया जाता है और परवल जो है सो वो भादों में रोपते हैं वो साल भर का फसल होता है परवल जो है सो लता में फलता है और बैंगन फिर उसका पौधा होता है उसमें फलता है और घिया जो है वो लता का चीज है वो नीचे में भी फलता है और जैसे कद्दू वह भी नीचे में फलता है और सारे फलने के बाद इकट्ठा किया जाता है और मार्केट में पहुंचाया जाता है और फल कटहल आम लीची वगैरह है उसको जीप टाइम अलग अलग होता है इसका और सब के टाइम में सब चीज उगाया जाता है